اتر پردیش میں کافی سارے ایسے تقریبات اور تو تیوہار ہیں جو منائے جاتے ہیں ایک جٹ ہو کر ساتھ میں اور کئی بار ایک دوسرے کے گھر میں جا کے ایک دوسرے کے ساتھ خوشی منا کے اور کئی بار ایک دوسرے کے ساتھ ہی کھیل کے جیسے کہ ہولی دیوالی عید بقرعید محرم جو بھی ہو جتنے بھی تیوہار ہوتے ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں مناتے ہیں کرسمس ہو گیا اور مجھے جہاں تک یاد آتا ہے کہ میں جب چھوٹی تھی تو ہر تیوہار میں گئی ہوں ہر ہر کسی کے گھر گئی ہوں کوئی کسی کا کسی کا کوئی بھی تیوہار ہو میں وہ ہمارے یہاں آتے ہیں ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں یہاں بھائی چارہ اور محبت بہت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ جو بھائی چارہ محبت ہے جو تیوہار میں دکھتا ہے وہ کئی زیادہ ہے ہم ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں ان سے اپنی چیزیں بانٹتے ہیں اور ان کی چیزیں لیتے ہیں خوشی بانٹتے ہیں بس ایسے ہی چلتا ہے